हाँ हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी टीमें है जो आज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खेल रही हैं जिनमें की राजस्थान प्रीमियम लीग के क्रिकेट की जो टीम है आज वो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबलो के लिए बिल्कुल तैयार है लेकिन अभी वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जा पाईं है वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिखा रही है जिससे कि उनको अब कुछ ही दिन बचे हैं वो अब राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पे भी खेलने लगेगी भारतीय क्रिकेट टीम एक बहुत ही अच्छी टीम है और वह अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलती है और वहाँ पर अपने देश का नाम रौशन करती है हमें अपने क्षेत्र में खेल को एक अहमता देनी चाहिए जिससे हमारे क्षेत्र का नाम हो हमारे देश का नाम हो